अस बी खूहै च उ'यां गै पानी कड्ढने जियां साढ़े बुजुर्ग कड्ढदे हे बालटियै गी लानी रस्सी ते फ्ही सुट्टनी बालटी पुट्ठी करी'र खुहै् च थल्लै बी ओह् होंदी आपूं सिद्धी ओह् ते फ्ही बालटियै बालटियै कड्ढदे जाना पानी ओह्दे चा जिन्ना हारा चाहिदा होऐ साढ़े इ'यां लाकै हैन बी घट्ट खुह् लोकें ज्यादा टैंक शैंक ही बनाए दे न टैंकै ने भरु उड़दे टैंक अपनियां अपनियां टैंकियां अवा जेह्के जेह्के थोह्ड़े बोह्त खूह् असें दिक्खे दा ओह् ते अजें बी इ'यां गै कड्ढदे जेह्के पढ़े लिखे दे लोक न उ'नें अपने अपने टैंकियां लाए दे न मोटर बी इलैक्ट्रिक मोटर जियां अस आक्खने ओह् लाए दे ओह्दे कन्नै भरू उड़दे न अपनियां अपनियां टैंकियां ते केइयें जेह्के बड्डे बड्डे लोक आई गे जां बड्डे बड्डे शैह्रें च अस दिखचै जित्थें इक खूह् होऐ भरने आह्ले बड़े जने होन बालटियै बालटियै बड़ा टाइम लगदा ते ओह् लोक मरे स्हाबै लांदे होने मोटर शोटरां फ्ही उत्त जियां कोई बड्डे बड्डे किसान होई गे खेती करदे होङन जियां ओह्दे खूहै पानियै कन्नै ओह् लांदे होने जरूर मोटरां बी क्योंकि फ्ही इ'न्ना पानी थोह्ड़ा निकलदा बालटियै बालटियै